रावा जादों मोनसे हारिनि सिनायथि राव गैयाब्ला बे हारिहा सिनायथि गैया बेनिखायनो रावा जादों मोनसे हारिनि गोनां एबा गाहायथार सिनायथि राव रायलायनायनि गेजेरजों मोनसे हारिनि सिनायथिखौ होनो हायो रावनि गेजेरजोंनो मोनसे हारिनि हारिमु एबा बे हारिनि सिनायथि एबा हारिमुखौ मोन्थिनो हायो बर' रावाबो बर' हारिनि थाखाय सिनायथि जानाय राव जुदि बर' रावा गुबुन राव जानायमोनब्ला बियो गुबुन हारि हिसाबै सिनायथि मोनगौमोन बिखायनो बर' रावा हारिमु एबा गोजौ थाखोनि हारिमुवारि हारिमु हिसाबै सिनायथि मोन्नाय राव आरो हारिमुवा लोगोसेनो थाफाखानाय एबा जोनोम मोनफानाय जुदि बर' रावनि गेजेरजों बर' हारिमुवा जौगायो गोबां बिथिङावनो जौगानांगौ जेब्ला बर' रावा सिनायथि मोनगोन अब्ला बर'नि हारिमुवाबो बर' हारिमु होन्नानै सिनायथि मोनगोन बर' रावनि गेजेरजोंनो बर'नि माखासे दानाय लुनाय मावनाय दांनाय जानाय मोसानाय मुसुरनाय गासै बिथिङावनो सिनायथि मोन्नो हायो रावनि गेजेरजोंनो जों दिनै बुहुमाव मोनसे हारि बा हारिमुनि मोनसे सिनायथिखौ होनो हादों जायनि थाखाय बर' हारिनि गेजेराव थानाय माखासे हारिमुवारि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय बाजानाय गासिबो बिथिङावनो बर' राव एबा रावनि गेजेरजोंसो सिनायथि मोन्नाय बर' रावनि गेजेरजों बर' हारिनि गोनांथि एबा माखासे रोखोमनि गोनां जानाय मुवा एबा हारिनि जेंनाखौ गावनि हारियारि रावनि गेजेरजों दिनै माखासे बिथिङाव गोनां जानाय बर'नि थामोन्था एबा हारिमुनि थामोन्थाफोरखौ मोन्नो हानायनि मोनसे लामा हारिमुनि गेजेराव जुदि बर' राव नङामोनब्ला गुबुन राव जानायमोनब्ला बियो गुबुन हारिमु जागौमोन जों बेनिखायनो बुंनो हायोदि बर' रावा बर' हारिमुनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो जौगाथायारि बर' राव बर' रावा बर' हारिमुनि एंगार हायै मोनसे जिराद एबा गोनांथार मुवा हारिमुनि बे गेजेरजों बर'नि गासै सिनायथि एबा बर'नि दिन्थिसारनाय एबा जौगासारनायखौ मोन्नो हायो बेनिखायनो बर' रावाव थानाय बेफोरबादि हारिमुवारि जौगानायखौ मोन्नो थाखाय बर' रावनि गेजेरजों बर' माहारिया बर' हारिमु हिसाबै गनायथि मोन्दों